آج میں اپنے آفس یا کاریالے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں میں کام کرتا ہوں اس کا نام آئی جی آئی پی ہے اور یہ مال روڈ پر دہلی میں ہے یہاں ہم لیب کے اندر ڈائگنوسٹک ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں اور ڈی این اے آئسولیشن وغیرہ یہ سب وغیرہ کر کے اور نینو ڈراپ کرتے ہیں کہ ڈی این اے کونٹیفیکیشن وغیرہ اس سے ڈی این اے کی کوالیٹی پتہ لگتی ہے کہ جو ہم نے خون کے اندر سے انسانی ڈی این اے نکالا ہے وہ کیسا ہے آگے کام کرنے لائق ہے یا نہیں پھر یہ ڈی این اے کی مدد سے ہم پی سی آر لگاتے ہیں کیونکہ انسانی ڈی این اے جو ہم نکالتے ہیں وہ کافی کم ہوتا ہے تو پی سی آر کی مدد سے ہم اس کی کوپیز بناتے ہیں ڈبل کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو سیکوینسنگ کے لیے لے کے دے دیتے ہیں جس سے کہ وہ سیکوینس ہو کے اور مشین کے تھرو سیکوینس ہو جاتا ہے اور جو بھی جین بیچ میں سے غائب ہوتے ہیں جس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس بندے کو کیا بیماری ہوگی خیر حال ہم یہ لیب وغیرہ میں کام کرتے ہیں اس میں باقی یہ انسٹیٹیوٹ یہیں میں جاب کرتا ہوں اسی انسٹیٹیوٹ میں صبح نو سے پانچ ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے اس کے بعد بھی ہم ایکسٹرا ٹائم کرتے ہیں تو اوور ٹائم بھی ملتا ہے اور یہاں ہمارے ساتھ کئی لوگ بھی کام کرتے ہیں جو وغیرہ میں انبھو اور بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی یہیں کام کرتے ہیں جو جینومک فیزنگ سے ریسرچ کرتے ہیں